हाँ ऐसी बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटी है जो मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है जिसको मुझे मतलब अच्छा लगता है करना जैसे क्रिकेट खेलना मुझे मतलब देखना अच्छा लगता है खेलना आता है नहीं हाँ ट्रैकिंग के लिए मैं एक दो बार गयी थी कायलेणा केरल जो पहाड़ वगैरह जो है वहाँ पर एक बार मैं गयी थी ट्रैकिंग करने के लिए और तैराकी थोड़ा अच्छा लगता है देखना पर वो है के डर लगता है मेरे को पानी से तैराकी कभी की नहीं है बाकी ट्रैकिंग तो मैंने एक दो बार कर रखी है तो हाँ अच्छा लगा था पहाड़ पर चढ़ना सुबह सुबह उठना वहाँ जाना और चढ़ चढ़ना जो होता है ना सर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मुझे हाँ ट्रैकिंग में बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसा अभी मैं ऐसा चाहूंगी कि मुझे और ट्रैकिंग का कभी मौका मिले तो मैं जाना जरूर चाहूंगी अभी तो मैं एक दो बार ही गई हूँ वहाँ ट्रैकिंग के लिए अच्छा लगा था थोड़ी मुश्किलें हुई थी पर फिर भी मैंने कर लिया था क्योंकि मुझे करना था के हाँ मुझे एक बार ट्रैकिंग करनी ही है ज़िन्दगी में क्योंकि ट्रैकिंग थोड़ी सी अच्छी लगती है पसंद आती है वो सब चीज़ें करना तो हाँ ट्रैकिंग मेरा एक अच्छा आउटडोर एक्टिविटी मुझे लगती है